हैलो हांजी हांजी हांजी जै श्री राम

बिल्कुल बिल्कुल जी वैक्सिंग दे फेशिअल आस्तै करानी तुसें करदे जी करदे साढ़ै इक गोल्डन फेशिअल ऐ सिल्वर फेशिअल ऐ डायमंड फेशिअल ऐ जेह्ड़ा थुहाड़ा मन मन करै कराने ओह् तुस कराएओ रेंज ऐ जेह्का सिल्वर फेशिअल ऐ नुहाड़ी थाऊजैंड रेंज ऐ ते जेह्का गोल्डन फेशिअल नुहाड़ी दो ज्हार ऐ ते जेह्का डायमंड फेशिअल ऐ नुहाड़ी ऐ पंज ज्हार वैक्सिंग सारी करांदे जेह्की करानी होऐ तुसें लत्तें दी तुसें करानी होग अगर तां लत्तें दी थुआढ़ी होई जानी ज्हार रपेऽ दी ते अंडर आर्म थुआढ़ी होई जानी साड्ढे पंज सौ रपेऽ दी ते बाह्में दी तुसें करानी होगी तां होई जानी साड्ढे सत्त सौ रपेऽ दी नुहाड़े बिच तुसें डिस्काऊंट बी है अगर तुस फेशिअल ते कन्नै अपना किट्ठी करागे तां तुसे डिस्काऊंट बी लब्भी जाना नुहाड़े च हां वैक्सिंग ते फेशिअल तुस किट्ठी करागे तां तुसे नुहाड़े बिच डिस्काऊंट बी लब्भी जाना बीह् परसैंट दा

ठीक ऐ में इक मिंट अपनी खोह्ल्ला ना नोटबुक दिक्खी लैन्ना में हां है ओपन ऐ करी लैने थुआढ़ा कल्ल बारां बजे शा बाद च करानी तुसें हांजी ठीक ऐ ठीक ऐ नुहाड़े बिच बी तुसें डिस्काऊंट लब्भी जाना दौनें तुसें दोनों कराने ना अगर हां ते हां ते अपोआइंटमैंट में पाई ओड़ी थुआढ़ी ते कल्ल तुसें बारां बजे कोला बाद तुस कोई आई जाएओ दो बजे धोढ़ी ठीक ऐ ठीक ऐ जै श्री राम